ہمارے علاقے میں کچھ مکامی لوگ جو گیتے لوک گیت گاتے ہیں لوک گیت تو ویسے وہی گیت ہوتا ہے نا جوکہ لوگ اپنے من سے کچھ گاتے ہیں اور اسی گانے کو بار بار دہرایا جاتا ہے جیسے کہ ہماری ہمارے گھروں میں ہمارے محلے میں جو شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان میں خواتین جو گیتیں گاتی ہیں جو پڑھا کرتی ہیں گیتوں کو ملا کے غزلیں غزلیں مشاعرے ٹائپ سے پڑھتی ہیں اور اس گانے کو میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں کہ ان کے شادی میں چاچو کے شادی میں ماموں کے شادی میں پھر بھائی کے شادی میں اسی کو دہرایا جاتا ہے ویسے تو مجھے سنگیت کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے لیکن لوک گیت تو میں وہی جا گیت کو کہا جاتا ہے جو گیت لوگ آپ آپ کے آپسی علاقے آپ کے معاشرے میں آپ کے آس پاس جو گھروں میں محلوں میں جو گیت لوگ شادی بواہ میں گاتے ہیں یا کچھ ایسے بھی گیت ہوتے ہیں ہوتے جس کو لوگ اس گیت کو دہراتے رہتے ہیں اس کو ہی لوگ گیت